میں نے ابھی پندرہ دن پہلے ایک کپڑے دھونے کی مشین واشنگ مشین لی ہے جوکہ مجھے بہت اچھے ریٹوں میں مل گئی ہے اس میں مجھے ڈسکاؤنٹ ملا ہے اور بہت اچھے پرائز میں مجھے مل گیا ہے دیکھا جائے تو اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو ایک بہت اچھا ڈیزائن کیا گیا ہے پھولوں کا اس میں لیمِنیشن کورڈ لگایا گیا ہے جو ایک دِکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اس کا کلر بہت اچھا ہے جب خاص کر میں اس میں ایک بات کروں تو اس کا جو وائر ہوتا ہے جو بجلی کا تار ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہے کیوں کہ میں نے زیادہ تر الیکٹرانک آئٹمس میں دیکھا ہے کی وائر بہت چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے واشنگ مشین کو دقت ہوتی ہے وائر لگانے میں بجلی کے تار میں دیکھا جائے تو بہت آسان سی یوز کر سکتے ہیں کوئی آواز نہیں ہے یوز کرتے میں پاور سیور اچھا ہے مشین کا اور ایک اچھا پروڈکٹ مجھے ملا ہے جس سے میں بہت خوش ہوں